جی گولا اسٹیشنری جی بتائیے کیا چاہیے آپ کو پین کتنے پین ہاں جی کتنے پین چاہیے کون سے پین چاہیے میم ہاں دونوں اویلیبل ہیں کتنے چاہیے درجن میں چاہیے یا نمبر میں چاہیے جی ایک درجن بال پین ایک درجن کون سے جیل پین دونوں کے ریٹ الگ الگ ہیں جی جیل پین ملے گا دو سو روپے کے ٹھیک ہے اور بال پین ایک درجن اور کیا چاہیے والے بھی ہیں کلر والے بھی ہیں بڑے والے بھی ہیں کون سے والے چاہیے ڈبل والے چاہیے ڈبل پردے والے ٹھیک ہے کتنے چاہیے ایک درجن دو درجن خالی دو بتائیے اور کیا چاہیے کوالٹی چاہیے کوالٹی کی کوئی وہ نہیں ہے صحیح ملے گی ہاں سیزر بھی ہے چھوٹی چاہیے بڑی چاہیے پلاسٹک میں چاہیے کیسی چاہیے پلاسٹک جی پلاسٹک میں چاہیے کتنی کرنی ہیں ٹھیک ہے دو کر دینی اور کیا چاہیے ہاں پنچنگ مشین بھی ہے چھوٹی بڑی بڑی کرنی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے کہاں بھجوانی ہے یا آپ آئیں گے لینے کے لیے ٹھیک ہے ہوم ڈیلیوری ہو جائے گی چارجیز الگ ہے ٹھیک ہے

پنچنگ مشین پچاس روپے کی چھوٹی ہے بڑی سو روپے کی ہے ہاں جی آپ کو بل میں ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے سر آپ کو سب کو بل میں ایڈ کر کے لڑکا پہنچا دے گا ٹھیک ہے